अभी पांच दिन पहले मैं बाज़ार गई बाज़ार जब मैं गई तो मैं लेने तो कुछ और ही सामान गई थी लेकिन फ़िर मुझे याद आया कि मेरा जो गैस है वो खराब हो चुका है वो ठीक से काम नहीं करता तो मुझे उसे बदल देना चाहिए यदि मैं उसे नहीं बदलूँगी तो उस गैस से कोई भी अनहोनी हो सकती है घर में और लोगों को नुकसान भी हो सकता है घर के तो मैंने नया गैस ख़रीदा नया गैस जब मैंने ख़रीदा एक तो वो मुझे महँगा मिला बहुत ही ज़्यादा महँगा गैस वो मुझे मिला जिसके ऊपर काँच का ग्लास लगा हुआ था और काँच का वर्क हो रहा था वो गैस मैंने ख़रीदा खरीदने के बाद मुझे जब मैं उसको घर लेकर के आई जैसे ही मैंने उसे अपने रसोई की स्लैब के ऊपर रखा तो रखते ही उस गैस में जैसे ही मैने दूध चढ़ाया दूध चढ़ाते ही उसका ग्लास चटक गया और टूट गया तो मुझे उस चीज़ का नुकसान हुआ एक तो मुझे वो महँगा मिला दूसरा वो घर लाते ही चटक गया कांच उसका और वो टूट गया तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि मेरे पूरे के पूरे पैसे बर्बाद चले गए